सिंधीअ में चङा ई अहिड़ा लेखक आहिनि जेके घणो मशहूरु आहिनि ऐं जंहिंजो कम बि तमामु घणो सुठो आहे लेखन लेखकनि जो कुझु ना नाला आहिनि गोबिंद माली राम पंजवानी मनोहर चुघ ईश्वर चंदर ऐं अहिड़े ई नमूने शाइरु आहिनि कृष्ण राही कृष्णचंद बेवस लेखराज अजीज़ सामी साहिब ऐं सचल सरमस्तु तीर्थ बसंत बि हिकु शाइरु आहिनि जंहिं संत भॻति कंवर राम साहिब जे बारे में लिखियो आहे जंहिंखे सिंधी साहित्य अकैडमी जे द्वारा अवॉर्ड मिलियो वियो हुयो सन उणवीह सौ उणहठि में उनखां पोइ उस्ताद बुखारी जंहिं जूं गज़लूं बि तमामु घणियूं मशहूरु आहिनि हिकिड़ी गज़ल जेकी ॾाढी सभिनी खे सभिनीनि पसंदि कई उहा आहे कंहिं मुर्क ॾिनी कंहिं तीर ॾिना सभु यादि अथमि सभु यादि अथमि कंहिं घाव सिबिया कंहिं जहरु ॾिना सभु यादि अथमि सभु यादि अथमि इहा गज़ल चङनि माण्हुनि जी मनपसंदि आहे